وعلیکم السلام آپ کون بول رہی ہیں جی جی آپ کون بول رہی ہیں اں آپ کس سلسلے میں فون کی ہیں جی میں اریا سے بول رہی تھی اچھا اچھا آپ کو میرا نمبر کہاں سے میڈم اچھا اچھا آپ کو کس ٹائپ کا روم چاہیے تھا اچھا اچھا ہمارے پاس تو دیکھیے روم کئی طرح کے ہیں تو ہے کہ اس میں جو ہے ایک پندرہ ہزار والے ہیں فلیٹ ہے اور ایک دس ہزار والا ہے ایک پانچ ہزار والا ہے اور پانچ ہزار والے میں یہ ہے کہ ون سیٹ کا روم ہوگا اور آپ کو فسٹ فلور میں چاہیے کہ سیکینڈ فلور میں چاہیے اچھا اچھا مین ایریا وائز بھی بتا دیتی تو زیادہ اچھا ہوتا ہے یا کس اریے میں آپ کو لینا ہے شہر کے ایریے میں لینا ہے یا مطلب جو ہے تھوڑا شہر سے ہٹ کے لینا یا مین مارکیٹ میں لینا ہے کس ٹائپ میں چ ہاں اس طرح کا تو مل جائے گا لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو مہنگا پڑے گا ہاں ہاں آپ کو اس سب یعنی کھلا کھلا مکان چاہیے نا جی اس میں تو ہے اس طرح کے مکان تو ہے آپ کو تو مل جائے گا لیکن دس ہزار کے اندر نہیں ملے گا اس سے تھوڑا سا آپ اوپر جائیے گا تبھی آپ کو مل پائے گا ہاں ہاں ہو جائے گا اچھا آپ لوگ فیملی کتنے ہیں فیملی ممبر چار رہ ہیں اچھا اور اس سے زیادہ نہیں ن بڑھیں گے جی اس سے زیادہ بڑھنے پہ ہوتا ہے کہ تھوڑی پریشانی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اسی حساب سے آپ کو آئیے تب آئی آ کر کے دیکھ لیجیے پھر ڈیل دس اچھا آپ کو آئیے نا وہی بیس ہزار کے اندر ہی اندر مل جائے گا اس سے زیادہ نہیں جائے گا اوپر ٹھیک ہے یہ ارریا زیرو مائل ہے اس جگہ اس کے وہیں پر ہے مین وہاں پر ایک مسجد ہے اس کے بگل میں آپ کو مطلب مین مارکیٹ ہی کا ایریا ہوا وہ بھی وہاں پر د کھلی آپ ہے فضا آپ کو مطلب جو ہے وہاں پر زیادہ بھیڑ بھاڑ علاقہ نہیں ہے ارریہ زیرو مائل ہے اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر مرزا بھا والے روڈ پر آ رہا ہے آپ کو ہائی وے ہے ہائی وے کے سائڈ میں جی جی آپ آئیے شام میں آئیے ٹھیک ہے تین بجے کے بد آئیے ٹھیک ہے سلام علیکم